आं ब्रह्मसो जाबाय आरो ब्रह्म धोरोमफ्रा बिदिनो सुआ जाबा उद्रायनाया मारै ब्रह्म धोरोमा जैग' होनानैसो उद्रायनाय जायो ओमफ्रायसो गोथार जायो जैग' होब्लासो जैग' होखांनानै गोथार जानानैसो माबायो आरो मानसिफोरखौ नायो आमफ्राय हिनजाव नायब्ला हिनजाव नायब्ला औवा दाननाय खदाल जावनाय नुयोब्ला हामा आरो बे हिनजावखौ नाया उनाव नायनाय जाया आरो बिदि नुब्ला आरो जि सोंनाय जि सोंनायफोर नुब्लाबो हिनजाव नायनाया केन्सेल जायो आरो मोजां नङा होननाय थायो लाया फ्राय बे मानसि थैब्ला बिदिनो सारादु होनाय मा होनाय जों नायब्लाबो बिदिनो माबा माबि जानाय मानायबा फोथार नांगौ मानांगौ जोंनि न'खराव मा जादों बेफोरखौ रायखांलायनानै बुंनांगौ जाहैबाय आरो होमब्लासो गोथार जाफिनबाय आरो